ہندوستان میں بہت سارے کھیل ہیں جو بہت سارے پہچان بنا ضرورت ہے ابھی بھی ان کی پہچان نہیں بڑھ رہی ہے فار اگزامپل لے لو گلّی ڈنڈا اور کیا کہتے ہیں چھوٹے اور یہ چکا اور بہت سارے بہت سارے ایسے گیم ہیں جن کو پہچان کی ضرورت ہے انٹرنیسل لیول کی پہچان کی ضرورت ہے کیوںکہ ابھی تک مطلب ابھی تک وہ بہت دن سے کھیلی جا رہی ہے بہت دن سے لوگ جان رہے لیکن انٹرنیسنل لیول پہ نہیں جا پا رہیں پتا نہیں کیوں ان کو جانا چاہیے جیسے ہو گیا اپنے اپنے اپنے گاؤں اپنے گاؤں میں جتنے بھی کھیل ہیں سیتھا وہ کیا کہتے ہیں سی ارے گیم بہت سارے گیم ایسے ہیں جو مطلب اس لیول پہ جانے چاہئیں لیکن ابھی تک نہیں جا رہے ہیں کیا ریجن ہے ان کا یہی ریجن ہے بس لوگ بڑھانا نہیں چاہتے ہیں کوئی بھی جیسے کوئی بھی بچے کھیل رہے ہیں ان کو بہت زیادہ ان اس چیز پہ پھوکس کر رہے ہیں پھر بھی اس چیز کو لوگ نہیں بڑھنے دیتے ہیں اس چیز پہ دھیان نہیں دیتے اس چیز کا کیئر نہیں کرتے پتا نہیں کیوں ان کو بڑھانا نہیں چاہتے انٹرنیسنل وہ پہچان پہنچانا پہنچانا نہیں چاہتے ہیں پتا نہیں کیوں نہیں پہنچانا چاہتے ہیں جیسے بہت سارے ہمارے گاؤں میں یا مطلب جتنے بھی جگہ ہیں تو وہاں کھیلتے ہیں لوگ ہندوستان میں بہت زیادہ کھیل رہتے ہیں ان کو اوپر نہیں جانے دیتا ہے ان کو بہت ان کو اوپر نہیں جانے دیتا نہیں مطلب کوئی ان کا کیئر نہیں کرتا ہے اتنا بس اتنا ہی سوچ لو کہ ان پہ دھیان نہیں دیتا ہے بس کوئی دھیان نہیں دیتا نہ کوئی ان کو دیکھنا چاہتا ہے نہ کوئی اور بس بہت سارے اسٹوڈنٹ ہیں جتنے بہت سارے بچے آج کن کے ان پر پھوکس کریں تاکہ وہ بڑھیں انٹرنیسنل لیول پر جائیں میں بھی کچھ کر سکوں اسی بس اینی ٹائم وہی پہ دھیان دیتا ہے اسی لیے وہ نہیں ہو پاتا ہے انٹرنیسنل ابھی تک نہیں گئی ہے ان کو پہنچانا چاہیے بہت ضروری ہے